ہلو السلام علیکم میم موسم کی خرابی کی وجہ سے لیٹ دکھا رہا ہے پہلے انفارمیشن کیسے دے دیں موسم کب کھراب ہو رہا ہے یہ ہمیں تھوڑی پتہ ہوتا ہے جب موسم جب ڈلے ہوتا ہے تبھی ہمارا فلائٹ ڈلے ہو جاتا ہے اور آپ کی فلائٹ ہی نہیں تقریباً سبھی فلائٹیں ڈلے ہو رہی ہیں اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے ابھی ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ابھی چار گھنٹہ اور لیٹ ہمیں دکھا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی ایمرجنسی فلائٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو اگر آپ کو زیادہ ایمرجنسی ہے تو آپ پرائیویٹ فلائٹ جیٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو مینیجر سے بات کرنی ہوگی کیونکہ ہم لوگ صرف ٹکٹ کو چیک کرتے ہیں یا فلائٹ کو چیک کرتے ہیں اس کے بارے میں میں کیا بتاؤں پرائیویٹ جیٹ کے لیے نا آن لائن فارم بھرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے نا آپ کو الگ سے پیمنٹ بھی کرنی ہوگی زیادہ ٹھیک ہے تو میں مینیجر سے بات کرا سکتی ہوں ٹھیک ہے وعلیکم السلام